السلام علیکم کیا میری بات پاسپورٹ آفس سے ہو رہی ہے

جی میں باہر جانے کے لیے چاہ جاننے کے لیے سوچ رہا تھا

جی میرے پاسپورٹ میں یہ تاریخ ایکسپائر ہونے کا بتا رہا ہے

تو سر یہ آپ چیک کر کے بتا سکتے ہیں کب تک ایکسپائر ہو جائے گا جی میں باہر جانے کے لیے سوچ رہا تھا میں یہ ڈر رہا ہوں کہ باہر چلا جاؤں میرا پاسپورٹ ایکسپائر نہ ہو جائے پھر وہیں پھنس جاؤں

میں نے اس پاسپورٹ سے بہت بار سفر کیا ہے آج تک تو کوئی سا پریشانی مجھے ہوا نہیں

جی بڑی مہربانی ہوگی کچھ آپ ذرا چیک کر کے بتا دیں کیا اس پاسٹپورٹ پہ میں باہر جا سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا ہوں جی بہت شکریہ جی تھوڑا جلدی جلد سے جلد کر دیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی

جی جی بالکل بالکل

نہیں میں نے بہت بار اس پاسپورٹ سے میں آئے جی میں نے گیا ہوں میں جی کیا کرنا ہوگا مجھے اس کے لیے جی جیسا آپ بتائیں بالکل میں ویسا ہی کروں گا جی ہاں اس میں سے اس کتنا تاریخ بچا ہوا ایکسپائر ہونے میں جی جی جلد سے جلد کروا دیں بہت مہربانی ہوگی آپ کی جی بہت شکریہ